जों गोदो बिदिनो माने ओंखाम ओंख्रिफोरा बिदिनो संनाय जानाय खावनाय बिदिनो सिथाय गैयामोन दा समावहाय एसे सिथाय जालांबाय सिगांनि समाव सिथाय गैयाबाबो ओरैनो मावनानै दांनानै जोङो जायोमोन हाजिरा मुजिरा जों मावनांब्लाबो जों जायोमोन जोङो गोबांथार बेबायदिनो खस्थ'नि गेजेरजों जोङो संनानै जायोमोन गोदोनि समाव संनाय जानाय थाव एसेल' होनाय सामब्राम थाला बानलु गैया बेबायदिनो जानानै जोङो संनांदों दा बेबायदि जोङो सोलिनानै दङ दा बेफोरबायदिनि गेजेरजों जों सोलिनानै दा बेबायदिनो दानि समाव जों गोदोनि समाव जों अरदाबाव जों संनानै जायोमोन माने जों बिराद खस्थ' जोङो मानजिनांगौ सुनांगौ बेफोरबायदि जायोमोन दा जोङो गोबांथार बेबायदिनो गेसफोरजों जोङो हांगार हुंगार नांजानो दा गसै दा जों बेराद बेबायदिनो जों सोलिनानै जों जाबाय थानाङो आरो दा जों खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो दा जोङो गेस दं सोरनिबा बेबायदिनो दै मेसिन दं सोरनिबा बेबायदिनो अरदाबाव दानि आजिखालि संला बेफोरबायदि जागासिनो आरो जों दा बेनि गेजेरजोंनो जोङो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जोङो मावनानै दांनानै बेबायदिनो जोङो मावना दांनान जोङो जानाङो दा बेफोरबायदिनि गेजेरजों जोङो सोलिबाय थानांसिगोन आरो जों दानि गेजेराव नै मैगं थायगं लाबोबाय बानलु संख्रि बायनांगौ लांफिननांगौ बेफोरबायदि गोबांथार बेबायदिनो समयसा जायो बेफोरबायदि संनाय जानाय मैगं थायगं बायनाय फाला बदल लाबोबाय बाजारफोराव लाबोनानै बानलु संख्रि साम्ब्राम हाल्दै बेफोरबायदि जानाय लोंनाय ना बेदर बिदिनो लांनानै जों खस्थ' खालामनानै आरोबाव जोङो मैगं थायगं नागिरनानै आरो फानफिननांगौबो जायो आरो बेजोंनो जोङो आरो खरस खालामनानै माने जोङो बेजोंनो आरोबाव खरस खालामनानै जोङो जाबावनांगौ जायो आरो दा बेनो खोथासै आरो जोंनि गासैबो बुंनाया बेनो आरो